जेब्ला जोंनाव आलासि फैयो अब्ला आं ओरैबादि रिडि जायो दुगैनानै लोबनानै सिला एरि सिबनानै जायगाफोरखौ साफा खालामनानै आलासिखौ नेना नेयो ओमफ्राय आलासिया फैबा साहा एरि फुदुंनानै होनोसै आलासिजों दसे जिरायनोसै ओंखाम ओंख्रिखौ आङो हाखु दाखु संनोसै थाब थाब जानायनि आङो गेसावहाय मोननै मोननै अर सुनानै दालिखौ कुकाराव रुनानै ओंखाम खौहाय बेव अदाब मोनसेयावहाय कुकाराव जान्नानै जानो आरो ओमफ्रायो बेदरखौ आङो उनाव दालि ओंखामा मोनखांबा बेदरखौ एवहरनोसै आलुजों ओमफ्रायो जेब्ला दालिया गाबखांबाय मोनबाय अब्ला आङो दालिखौ समबाद होनोसै ओमफ्रायो बिदिनो बाजा एरि बायदिसिना ना दंबा नाफोरखौ टमेट' जों एवबाय ओमफ्रायो बिदिनो ना बाथोन एरि खालाम देरबाय मोनखांबा बिदिनो एसे दसे थानानै खुरनानै होनोसै आरो आलासिनो जाखांनानै जा खुरना होबाय थानानै जाखाङोबा बिदिनो थोरसि खालाय एरि जानाय थोरसिफोरखौ बोस्रांनोसै सुस्रांनोसै सुस्रांखांबा आलासिनो गइ फाथै होनोसै ओमफ्रायो बिदिनो आलासिजों गोबां खोथा राइलायनोसै आलासिजों राइलायखांनायनि उनाव जेब्ला आलासिजों बायदिसिना गोबां खोथा राइलायबाय आलासियाबो थाङो अब्ला बिदिनो न'नि माखासे थानाय खामानिफोरखौ मावनोसै आरो सिला एरि साफा खालामनोसै न' एरि सिबस्रांनोसै आमफ्राय बिदिनो बायदिसिना खामानि मावबाय थानोसै दाउ एरिनो आदार होनोसै अमाफोरनो आरो बेलासि जाबा साहा एरि फुदुंनानै लोंनोसै ओमफ्राय बिदिनो दसे रेस लानोसै दुगैखां माखाङै ओमफ्राय दसे रेस लानानै बिदिनो ओंखाम एरि संफिनो आरो